बिहारमे शिक्षाके क्षेत्रमे लड़की सबके लिए बहुत ही अच्छा सरकारके द्वारा योजना चलाएल गेलै कि प्रोत्साहन राशि जेकि मैट्रिकमे भी किछु पइसा दै छै आओर इन्टरमे भी पइसा देलकै ओकरो बाद स्नातक करै छै ओकरामे भी बढ़ाके ज्यादासँ ज्यादा योगदान दै छै जकरासँ कि बच्चा सनि पढ़ै ओहिपर ज्यादा धियान रुचि लड़कीसब देखेलकै आओर आओर साइकिल वितरण भी देलकै ओकर बाद सरकारके द्वारा लैपटॉपके योजना भी चलेलको छलै जहाँ तक इस योजनामे लड़की गाँवके ज्यादातर पढ़ैमे योगदान देलकै आओर ज्यादासँ ज्यादा कोशिश आओर गार्जिअन भी एकरामे चाहलकै कि कि गार्जिअन भी चाहलकै कि एकरामे ज्यादासँ ज्यादा हमरा बच्ची पढ़ै आओर साक्षर होके किछु ने किछु आगे जाइ आओर भी एकरामे कोस आओर जकरामे कि लड़कीमे सामंजस्यके भावना बढ़लै आओर आगे भी जाइलए भी दूरगामी सोच बनलै आओर जकरासँ लड़कीके शिक्षा स्तर अच्छा रहलै आओर ताकि आगे चलिके कभी भविष्यमे विधि बेबस्था घर गृहस्थी चलैमे किसी प्रकारके कोइ परेशानी नहि होतै जकरासँ सरकार द्वारा ई योजना बहुत अच्छा ढङ्गसँ रहलै आओर भी एकरामे लड़कीके लिए बहुत चीजसब चीज मोटा मोटी ई योजना सरकारके लिए लड़कीके परिवारके जे योगदान राशि देलकै ओकरा लिए बहुत अच्छा रहलै मिलाजुलाके